मां पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजी उमिरि जे हिसाब सां पंजाहु साल थिया आहिनि शादी खे त मां हिकिड़ी सुठी कविता ठाहे करे पंजाहु सालनि जो तजुर्बो पंजाहु सालनि जो पाण में ऐं विरण झगिड़ण प्यार महुबत ॿार वॾा सॼी उन जे मथां हिकु सुठी कहाणी लिखी करे कविता कविता जे रूप में मां पंहिंजे ज़ाल खे गिफ्ट में ॾिनी जेका उन खे ॾाढी सुठी वणी सो मणी